मेरा नाम पूजा अहिरबार है मैंने मीसो पे जो पेंसिल ड्रॉइंग पेंसिल की यूज थी उसमें साइज़ भी उसका छोटा था और ज़्यादा लिखने में भी ज़्यादा अच्छी लिखावट नहीं आ रहीं थी इससे अच्छा तो मैं मार्केट से ले लेती मीसो पे तो ज़्यादा अच्छा नहीं आता है प्रोडेक्ट और उसमें मेरा पैसा भी वेस्ट हो गया है ऐसे